आमचे गांवांत चडशे शेती रिलेटीड वेवसाय चलतात तातूंतले लोकांची कुळागरां आसात लोक सुपारी विकतात नाल्लाची झाडां आसात मिरयांची झाडां आसात तिखेयची झाडां आसा जाफळांची झाडां आसात काजूची झाडां आसात तशेंच वेगवेगळीं फळांची मागीर ते काजूचो रोस काडटात त्या रोसा पसून फेणी करतात माडाची सूर काडटात त्या सुरे पसून फेणी करतात काजू माडाचो सोरो करतात ताचे शिवाय भाताचे तांदूळ करपाची गिरण आसा भाताचें पीठ करपाची गिरणी आसात अशें वेगळे वेगळे खूब तरेचे वेवसाय आमच्या गांवांत आसा